सरकरी योजना जेनाकि बोलि सकैत छियै कि राशन कार्ड अनाजबाला योजना शौचालय योजना साफ सफाइबाला योजना आवास योजना सरकारी योजना जेनामे राशनके बारेमे हमरा सभकेँ फ्रीमे अनाज मिल जाइत छै कऽ कम दाम पर डीलरके द्वारा सरकार द्वारा भेजल जाइत हइ तऽ डीलरके पास से हमलोग हमसभ ले लए छिऐ आओर अऽ एकर फायदा मतलब की राशन कार्ड बनवेलाके बाद हमरा सभकेँ मिलैत हइ एकर आओरो योजना योजना ई अछि कि मतलब गाँवमे आवास योजना मिलैत हइ जिनकाके घर भी नहि रहैत हइ छै ओ कोनो ठाँम रहैत रहैय छै तऽ ओकरा सभकेँ आवास मिललाके बाद घर हो जाइत छै बाहर नहि जाएके पड़ैए शौचालयमे पैखाना पर पैखाना करय जेकरा लेल ओकराके बाथरूम भी मिल जाइत छै इहे सभ सरकारी योजना हइ जेकि अच्छा योजना हइ एकर सभकेँ स्रोत सभ सरकार द्वारा मिलैत छै जेकरा बेघर हइ ओकरा घर मिलैत छै बाथरूमके पैसा मिलैत छै जेकरा कारण पर पैखाना बाहर नहि करऽ जाय इएह सभ सरकारी योजना छै जे मतलब कि जाहिसे ककरो खायके लेल अनाज नहि हइ तऽ सरकार द्वारा देल जाइत छै राशन तेलो देल जाइत छै इएह सभ हइ कि सरकारी योजना हइ इधर सभकेँ अवधि लम्बा समय तक चलैत छै जाहिसँ राशन कार्ड हइ राशन लम्बा समयसे मिलैत छै बाथरूम सभ एकबारी मिलैत छै सभकेँ घरो एकबारी मिलैत छै ई सभ सरकारके द्वारा देल गेल नीक नीक योजना छै